جی ہمارے پڑوس میں ایسے ہوم اسٹے ہیں جہاں سیاحوں کے لیے اچھی خاصی سہولیات فراہم کی جاتی ہے مثلاََ ان کے رہنے کے لیے اچھے سے اچھا بند و بست کھانے کا انتظام اور اسی طرح ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا بھی انتظام ہوم اسٹے کا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے بھی ہوم اسٹے ہیں جو کہ فری میں سہولیات فراہم کرتے ہیں فری میں کھانا ان کو دیتے ہیں اور ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتے ہیں